हम जब मतलब छोटा बच्चा जहन मतलब बेगूसराय जिलामे हमर घर छिकै मझौल घर पड़ैत छिकै जब मतलब पहिलेके रहि रहै हमर बाप ददा मम्मी आर पहिलेके जबानामे मतलब अपना हाथसँ सभचीज करिके बच्चाके लिए तैआरी करै रहै रऽ आ ओकर बाद की कहै छै की हाथसँ बिनाइ कढ़ाइ सुटर टोपी मौजा पेन्ट ई सभ अपना हाथसँ बनबै रहिके

पहिले कऽ पहिले कऽ किछु आओर रहै बिमारी ओमारी सभचीज होइके नहि होइके रहिके आज कल तऽ बहुत ही सभचीजके होइ गेलै हन पहिले जबाना कऽ